हॅलो हॅलो आं नुस्तेकार न्ही आं हॅलो कितें ताजे नुस्ते कितें आसा हाली कितें हाडला कि नुस्तें कितें आसा तुमच्या कडेन बांगडे सुंगटांच आनी कितें ना मोटें कितें ना इस्वण आसा इस्वण कशें किलो वान थावजंड किलो चड म्हारग मरे मात्शे कमी करनात हें इतले एक हजार हय आठशीं सयशीं मेळटा मरे हरशीं तुमगे आठशीं चड म्हारग जालें ना आं हे आमचे परवां एक म्हजे चल्याचो बड्डे आसा रे तेन्ना आमकां एक चार किलो सुमार जाय पूण स्लाय्स मारून दिवपा जाय तुमी शकतले कित्याक जितले बारीक आनी चड व्हड नाका म्हाका बारीक मिडियम अशें आनी मिडियम पीस करपाक बारीक स्लायस मारपाचे आनी ते तुमच्या कोण आसा डिलिवरी बॉय कोण आसा तुमचो हय परवां सांजचे सा सांजचे पांचांक म्हळ्यार जाय म्हाका परवां त्या प्रमाणे तुमी भायर सरचे पयलीं म्हाका हय हय मिडियम नाका नाका मिडियम आन आनी म्हाका तुमी डिलिवरी बॉय कोण पय येता न्ही तेगेले नंबर धाडात आनीक तो कितल्यांक भायर सरतलो पळय तें म्हाका मातशें सांगात त्या प्रमाणे हांव थंय रावता

आं आनी आनी कितें आसा तुमका बारीक सुंगटां आसात तुमचे कडेन हय सुंगटां खंय कडीयेक सुंगटां जाय सुंगटा हुमणाक हय हुमणाक सुंगटां जाय सुंगटां आसात आं तीं कशी तर किलो आं तीं कशीं किलो हय हय बारीक तीं बारी व्हडलीं नाका बारकेलीं ल्हानशीं आं सामकीं बारीक म्हण सामकीं बारीक न्ही आं तीं एक तीं जवळ जवळ तीन किलो सुमार जाय

तीन किलो सुंगटां घालपाचीं तेतून तुमी सर हें करून धाडटा उजरावन बी धाडटा अशे क्लीन करून धाडटा कांय आं बरें ना जाता हय हय हय ओके ओके जाता कांय हरकत ना धाडा तुमी एक्स्ट्रा चार्जीस पडल्यार पडूं हें करात तुमी आं आं बाय बाय